ہمارے علاقے میں روایتی کھیل بہت ہی مل جل کر کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کبڈی کھو چھینم چھانی چکر بیلاں وغیرہ ہم سب مل کر ایک ٹیم بنا کر ایک دوسرے سے بغیر لڑے جھگڑے کے اچھے سے لطف اندوز ہو کر کھیلتے ہیں اور فل انجوائمینٹ کرتے ہوئے کھیلتے ہیں اس سے ہمارے علاقے میں پررونق ہوتی ہے اور کھیلتے وقت ہم ایک دوسرے کو خوب ستاتے ہیں اور کھیلتے ہیں ہمارے روایتی کھیل کبڈی کھو چھینم چھانی چکر بیلاں کھیلتے وقت ہم ٹیم بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے سات ٹیم کے ذریعے کھیلتے ہیں گلس ٹیم اور لڑکیوں کی ٹیم اور لڑکوں کی ٹیم اور یہ ہم ہر وقت اتوار کے دن بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہمارے بچے بھی مل جل کر اس میں حصہ لیتے ہیں روایتی کھیل کھیلنے سے ہمارے بہت ہی لطف اندوز ہو ہوتے ہیں